उत्तर भारत तऽ उत्तर भारत तऽ दुर छै हमसभ तऽ एहि बगल रहै छी भारतमे हमरा सभके तऽ बिहारमे तऽ उम्हरका इडली डोसा सभ होइ छै बहुत हमर जेना शुद्ध यऽ शुद्ध हमरा सभके खेत से उपजाएल चावल दालि आलु तऽ खरीदेके आनै छी तऽ आलु सभ हमसभ खाई छी तऽ हमसभ भोजन खाई छी शुद्ध ओ सभ इडली डोसा तरह तरहके जे सभ किछु छै अपन ओ सभ खाई छै हमसभ तऽ नीक भोजन खाई छी